कौन बात कर रहे हो कहाँ से बोल रहे हो अच्छा सर सर मुझे एक लेपटॉप खरीदना था हाँ तो मेरा बज़ट है समथिंग फ़ोट्टी फ़ोट्टी फ़ाइव थाऊज़ेन्ड लैपटॉप तो सर मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए मेनली तो कि मतलब आगे अगर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में अगर मेरे घरवालों को भी कोई ज़रूरत पड़ी तो वो बिजनेस में मतलब बिजनेस का वर्क कर सकें उसमें जी जी जी सर अगर सर अगर मतलब उतना बजट नहीं हो पाया तो आपके सोरूम में मतलब फाइनैन्सियली के लिए कुछ है

ओके सर ओके

ओके सर ओके ओके थैंक यू सर